अॼु जी दुनिया में विज्ञान जे करे विज्ञनानि जो ॾाढो चमत्कार थी वियो आहे अने हिनजे करे विज्ञनानि जे चमत्कारनि जे करे अॼुकल्ह टैक्नोलॉजी ॾाढी अॻियां थी वई आहे अॼुकल्ह सभु कुझु जेको घुरो उहो मिले थो पर हिन परननि जे करे पक्षीयुनि खे ॾाढो तकलीफ़ थी पए अॼु जे ज़माने में सभिनि खे पक्षीयुनि खे ॾिसणो घुरिजे पक्षी कीअं उड़नि था कीअं कलर कीअं ॻल्हाइनि था की इन पक्षीयुनि जे खाइण पीअण जो बि ध्यानु रखिणो खपे पाण उतराइण ॾीं पतंग आणे करे अना इन पक्षीयुनि खे घायल त कयूं ईअं पाण न करिणो खपे छोके पाण खे अने पक्षीयुनि खे ॾिसणो खपे इनखे रंग रुप खे निहारणो खपे उन आवाज़ ॾिसणी खपे अने उननि खे प्रेम ॾेयणो खपे अने उन जी पाणनि लाइ पाणीअ जा ॿाहिरि रखी प्याला भरे रखजनि ताकी उहे गरमीअ में पाणी पीअण अने पंहिंजो जीवन व्यतीत कनि